ऑनलाइन कोचिंग शिक्षा जीअं प्रारंभ थींदी हुई हुअंई अॼु बि प्रारंभ थींदी आहे कॾहिं कॾहिं लेकिन जेके साम्हूं वेही करे पढ़ाईंदा आहिनि ॿारनि के मां चाहींदो आहियां की उहे ई बढ़िया आहिनि ऑनलाइन शिक्षा में ॿार पढ़ंदा हुआ ॿार सभु कुझु कंदा हुआ अॼकल्ह में ॿार ॾिसो फोन खणनि था माउ पीउ खे पतो न हूंदो आहे हू पढ़नि था की छा करीनि था ॿार चवंदा हुआ कि मां पढ़ां थो हा माउ मां पढ़ां थो ॿारहं ॿारहं वजे फोन खणी वेहंदा हुआ लेकिन पतो न हूंदो हुओ छा करनि था उहे लेकिन अॼु जा मास्टर जेके साम्हूं को पढ़ाईंदा आहिनि उहे ऑनलाइन शिक्षा में कुझु न थींदो आहे ऑनलाइन शिक्षा में मां चवंदुमि की उन सां इलाही दुष्टप्रभाव बि थींदो हुओ छोकी ॿारनि जी अख़ियुनि ते प्रभाव थींदो हुओ सॼो ॾींहुं मोबाइल खणी वेहण सॼो ॾींहुं ऑनलाइन करणु सॼो ॾींहुं मैडम आ जेकी हूंदी हुयूं उहे क्लासां वठदी हुयूं त ॿार चवंदा हुआ की पपा तव्हां मूंखे चवंदा आहियो की मोबाइल त सुठो न हूंदो आहे लेकिन अॼु त तव्हां पढ़ण लाइ मूंखे मोबाइल ॾियो था ईअं छो मां ॿारनि खे छा असरि चवां हुन में त मां सभिनि खे इहो ई चवंदमि जेकी साम्हूं खां पढ़ाई थींदी आहे जेके साम्हूं खां शिक्षक वेही करे पढ़ाईंदा आहिनि उन में ॿारनि खे सम्झण में इलाही उहो मिलंदो आ लेकिन ऑनलाइन में उहे पुछी न सघंदा आहिनि जेकी बि कोई गलतियां हूंदी हुयूं त मास्टरनि खां दुबारा तिबारा न पुछी सघंदा आहिनि साम्हूं खां चई सघंदा आहिनि की मास्टर साहिबु मूंखे इहे सम्झ में नथो अचे प्लीज़ मुखे सम्झायो इहे कीअं थींदो त मास्टर ॿ ॿार टे ॿार चारि ॿार पंज ॿार ॾह ॿार ताईं सम्झाईंदा हुआ लेकिन ऑनलाइन में ऑनलाइन में मास्टर चवंदा हुआ की ॾिसो पढ़ो मां छा कयां तव्हां पढ़ो छोकी मूंखे ॿियनि ॿारनि खे बि पढ़ाइणो आहे त मां इहो ई चवंदुमि की ऑनलाइन शिक्षा सुठी कोन्हे जेके साम्हूं खां शिक्षक पढ़ाइनि था मुंहिंजे लाइ त उहो ई बढ़िया हूंदो